کھیلوں میں مربی اور تربیت دینے والے دونوں بہت اہم ہوتے ہیں لیکن ان کے کردار تھوڑا تھوڑے الگ ہیں مربی عام طور پر فریق یا فرد کی کل حکمت علم منصوبے بندی پر توجہ دیتے ہیں وہ کھلاڑیوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی طاقت اور کمزوریوں پر کام کرتے ہیں اور ان کو ذہن ذہنی طور پر مضبوط بناتے ہیں مربی مقابلے کے دوران فیصلہ کرتا ہے اور ہر کھلاڑی کی جگہ اور کردار واضح کرتا ہے تربیت دینے والا زیادہ تر جسمانی صحت مندی برداشت چوٹوں سے بچاؤ اور صحت یابی پر کام کرتا ہے تربیت دینے والا ورزشیں مسکن اور گرم کرنے کے طریقے کار تیار کرتا ہے تاکہ کھلاڑی جسمانی طور پر بہترین حالت میں رہیں چوٹ لگنے کی صورت میں تربیت دینے والا صحت یابی میں بھی مدد کرتا ہے آج کل یہ رجحان ہیں کہ ریٹائرڈ یا تجربہ کارکھلاڑیوں کو مربی بنایا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو خود کھیل کا علمی عملی علم ہوتا ہے وہ کی صورت حال کو سمجھتے ہیں اور اپنے چھوٹوں کو قیمتی مشورے چھوٹوں کوقسم قیمتی مشورے دے سکتے ہیں لیکن مربی بننے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے ہر اچھا کھلاڑی اچھا مربی نہیں بن سکتا رابطہ صبر اور قیادت کی صلاحیت بھی ضروری ہے آخر آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ مربی اور تربیت دینے والا دونوں ہی کھلاڑیوں کی کارگزاری اور کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتا ادا کرتے ہیں تجربہ دار کھلاڑی مربی بن سکتے ہیں مگر ان کو مربی کی صحیح تعلیم بھی لینی چاہیے